दस जनवरी कऽ हम अपना गाँव पाली सँ दरभंगा के लेल जे हम ओला बुक केने रहौं ताहिमे जे ड्राइवर साहब छलखिन हँ ओ मास्क नहि पहिरने छलखिन आ गाड़ी के सीट सब वगैरह बहुत गन्दा छलै हँ ई शिकायत हम दर्ज कऽ रहल छी हमर रेफ्रेंस नम्बर अछि एक दू पाँच सात आठ एहि सँ जे छै से हम कमप्लेन कयने कऽ रहल छी